देंगि बेमाराथ' जों मिथिनायाव थाम्फैनिफ्राय जायो होननानै मिथिगौ आरो बेखौ जोङो गिदिर बेराम बायदि आरो गिलु बालु होननानै मिथियो बे जायोबाथ' थैयोबो बेखायनो बेखौ बारग'नो थाखाय जोङो देंगि बेमार थामफै जाहोयैनि थाखाय खाथि खालायाव साफा लाखिनांगौ आरो न'फोरखौ साफ सिखुन लाखिनांगौ फुं बेलासे जेनेबा न'आव धुप दुना सावनानै थाम्फैफोरखौ होखारनांगौ परिस्खार लाखिनांगौ आरो न'खौ होनबा बे देंगि बेमारा जानो गोब्राब जायो आरो बेनिखायनो जों बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों गाव गावनो मोजाङै साफ सिखुन थानांगौ न' खाथियाव न' सेराव गेसाव गोफोन दोननाङा आरो बिनिफ्राय थामफै दैनो सुबिदा होनाङा बेफोरबायदि आरो गेजेर गेजेर बे थामफैनिफ्राय जायो नालाय थामफैखौ खारहोनो थाखाय मुलि बाहायनांगौ आरो न' जिं जिं थामफै खारनायनि मुलि आरो मोनाबिलि मोनाबिलिफोराव अन्त'थ' बे थामफै ओंखारनाय समाव हाग्राफोरजों सावनानै उखुनदै खालामनानै होखारनांगौ साफ सिखुन थानांगौ बेखौनो आं मिथियो आरो बे जायोबाथ' मानसिया बासिया आरो बहुत जों खोनादों जों जायगायाव जानायखौ आं नुफेराखै नुनाया होनबाबो आं मिथिगौ आरो देंगिया माबा थामफैनिफ्राय जायो आरो बेयो थैयोबो होननानै आं खोनागासिनो दङ खिन्थु आं दिनैसिमबो देंगि जानायखौ नुफेराखै खोनाबाय थादों आरो